जय झूलेलाल जय हैलो तव्हां प्रॉपर्टी डीलर त ॻाल्हायो सिंधी प्रॉपर्टी डिलर त ॻाल्हायो न अछा अछा मूंखे न दखिण दिल्ली में कोई ॼाए वठिणी हुई मतिलबु जमीन वठिणी हुई हुन में पंहिंजो ख़ुदि सां ठाराइणो आहे छो जो हा त मां तव्हांजो ॾाढो नालो ॿुधियो आहे त हिन करे मूंखे घणनि माण्हुनि ॿुधायो तव्हांजो नालो मां जो तव्हां खां ॻाल्हायो मां त मां पंहिंजो बजट जे हिसाब सां

हा मुंहिंजो मतिलबु सठ लख जो बजट आहे त सठ में तव्हां मूंखे कहिड़े सुठी जॻहि मतिलबु इलाइक़ो सुठो हुजे त ईअं न की मतिलबु हुते हीअं माण्हू रहंदा हुजनि सुठा पढ़ियलु लिखयलु माण्हू जेका रहंदा हूंदा सुठी सोसाइटी सुठी हुजे मतिलबु लोकल लोकेलिटी हा हा हा हा त ऐं जीअं मार्केट वग़ैरह बि थोरी सी जीअं सहुलियत हुजनि थोरी ग्रीनरी ग्रीनरी हुजे आस पास आसे पासे में त हा

न त तव्हां मूंखे तव्हांजी ब्रोकरेज बि ॾियणी पवंदी न तव्हांजी केतिरी आहे हुन में ब्रोकरेज तव्हां केतिरी वठंदा आहियो तव्हांजो केतिरो परसेंट हूंदो आहे त तव्हां ॿ परसेंट मां थोरा घटि

न त स न न पर ठीकु आहे तव्हां पंहिंजे पंहिंजो मतिलबु समाज वारनि जी त थोरी मदद करणु खपे न तव्हांखे थोरो सो पंहिंजी ब्रोकरेज घटाए त सघो हा इन त

अछा हा इहो ई मुंहिंजो व्हाट्सप नंबर आहे ऐं मूंखे पहिरीं लोकेशन ॾेखारियो हा मूंखे ऐं ठीकु आहे तव्हां हा हा ठीकु आहे जी ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल